अपने बगीचे में लगाए गये पौधों ओर पेड़ों को खोलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें उससे छाँव भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और चारों तरफ हरियाली रहती है जैसे की उनके हरे हरे पत्ते देखने में बहुत अच्छा लगता है और फूलों की भी कलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं फूलों के बगीचे में भी सारे फूल रंग बिरंगे वो भी देखने में हमें बहुत सुंदर लगते हैं और और बगीचे में जाइये टहलिए घूमिए तो बहुत अच्छा लगता है उसके छाँव में बहुत सारा आनंद मिलता है जैसे कि गार्डन में देखते हैं कि सारे बगीचे ही रहते हैं उसमें छाँव के नीचे बैठने में और टहलने में बहुत ही अच्छा लगता है बगीचे हमारे घर के आस पास भी रहते हैं तो भी देखने में अछा लगता है खेत खलिहानों मे भी पेड़ों को और बगीचों को उपयोग उपजाना चाहिए जैसे हम लोग के बीच में पेड़ पौधे भी रहते हैं तो उनकी छाँव में हम लोग भी सुकून से रहते हैं इस से हमें बहुत सारा लाभ भी मिलता है बगीचे घर के आस पास रहना भी बहुत जरूरी है और इसमें बहुत सारे चीज़ भी फल भी उगते हैं जो कि बगीचे से हम लोगों को मिलता है जैसे कि बगीचे में अमरूद मिलता है और बैर भी मिलती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें बगीचे से प्राप्त होती है तो हमें बगीचा भी लगाना अनिवार्य है किसी भी तरह के बगीचे हो ओ भी देखने में बहुत सुंदर लगता है और बगीचे से बहुत सारी चीज़ें की